جی میں نے قانونی عہدہ داروں جیسے وکیل پولیس پنچایت یا تحصیل دفتر کے لوگوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرا تھا جوکہ ایک بار ہمارے گھر میں ہی لڑکی کا معاملہ پیش آیا تھا طلاق کے لیے تو وہاں پر جو جھکاؤ ہونا چاہیے لڑکی کی طرف تو وہ نہیں تھا وہ چیز لڑکوں کی طرف تھی پنچایت کا رجھاؤ کہ کہ مطلب ان کی سنی جا رہی تھی وہاں پر یہ چیز نہیں تھی کہ ایک بار لڑکی کا لڑکی کو سن لیا جائے کیونکہ لڑکے والوں نے کہہ دیا تھا کہ لڑکی کے کردار پر شبہہ ہے تو بس وہی چیز مان لی گئی کہ ہاں لڑکی رہنا نہیں چاہتی لڑکی لڑکی کی غلطی ہے وغیرہ تو وہ چیز مجھے بہت غلط لگتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو قانون جو بنایا گیا ہے وہ ہمارے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے وکیل پولیس ان سب چیز ان لوگوں کو یہ یہ احساس ہونا چاہیے اس ذمہ داری کا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو دونوں پکچھوں کو برابر حق دیا جائے اپنی اپنی دلیل پیش کرنے کا اور دونوں کی برابر ہی سن برابر ہی سننا چاہیے فیصلہ تو بعد کی بات ہے کہ کس کا کس کے پکچھ میں جائے گا اور کون غلط نکلے گا اور رہی بات رشوت خورو کی رشوت خوری کی تو میں نے کبھی ایسا رشوت خوری کا سامنا نہیں کیا ہے